आंथ' बिदिनो बयजोंबो जिरायनानै ज' जानो मोजां मोनो बिदिनो बैसाग बोथोरफ्रावबो आरो ज' ज' मोसालायनाय आरो लावखार ओंखाम जालायनायाव ज' ज' जानानै मोजां मोनो आरो बिदिनो बैसाग फोरबोफ्राव सोरनिबा हाबा सोरनिबा सारादु बेफ्राव गामिजों थांलायनानै आसार खान्थि नियम बायदियै आराम गिदिर फोरबो खुंनायखौ जानो मोजां मोनो बिदिनो सारादुफ्रावबो बिदिनो नेम बायदियै गामिनि मानसिफोरजों आदै मादै आब' आबौ आदा आब' बिनानाव फंबाइफोर ज' उन्दै उनला थांलायनानै सनमान लालायनानै जानाय लोंनायखौ मोजां मोनो हाबा हुखाफ्रावबो मोजां मोनो बिदिनो फोरबोआव माखासे एखम्बा फोरबोफोर सफैयो बेफोरावबो मोजां मोनो बैसाग फोरबोफ्रावबो लावखार ओंखाम जानाय बिदिनो बयजोंबो लोगोजों लोगो गामिजों गामि बयबो सेंग्रा सिख्ला हौवा हिनजाव ज' मिलायलायनानै मिनिलायनाय जंखायलायनाय बेफोराव ज' लावखार ओंखाम जानायफ्रावबो मोजां मोनो आरो